भारतीय शिक्षा व्यवस्था मूल रूपसँ समावेशिका छै लेकिन किछु सन्दर्भमे प्रजातान्त्रिक आलोकमे हमसभ देखैत छी जे बाल बुतरू आ किशोरावस्था आ जवानी अवस्था एहि तीनूमे बुतरूमे तऽ हमसभ किछु दाब दए कऽ किछु टास्क दए कऽ काज हुनकासँ करा लैत छी मुदा जखने ओ किशोरावस्था या युवावस्थामे आबैत छथि आ अपनापर आबैत छथि तऽ हुनकर चारित्रिक दोष कहियौ या मोनके दिग्भ्रमण कहियौ ईसभ होइत छै की तऽ ओ किछु पथभ्रष्ट भऽ जाइत छथि आ बेसिक जे चीज़ रहितो छनि ओ गँवा बैसैत छथि तऽ मूल रूपसँ हमरसभके प्रेसरमे ब्च्चाकेँ नहि आनिके चरित्रके विकासमे समय देना चाही आओर तकर बाद किछु एहन विषय छै जाहिमे पढ़ि लिखि कऽ ओकर आगाँ किछु काज नहि होइत छै तऽ तकनीकी रूपसँ हुनका प्राथमिक शिक्षाके बाद दक्ष करबाक लेल हमरासभके काज करना चाही जे अखनुका भारतीय शिक्षामे नहि अछि ई भेलाक उपरान्त हम देखैत छियै जे मूलरूपसँ बच्चामे जखन पाइ किछु ने किछु कमबैक टेंडेंसी आबैत छै तऽ ओ काज कनी विकसित होइत छै आ एखनुका पढ़ाइमे एक लम्बा प्रक्रिया छै जाहिमे आमद कम छै खर्च बेसी छै पढ़ाइक सङ्ग सङ्ग जखन आमद आबय लगैत छै तऽ बच्चाके इंटरेस्ट किछु बढ़ैत छै तऽ जखन किशोरावस्था या युवावस्थामे बच्चा आबय तऽ हुनका तकनीकी रूपसँ ज्ञान देल जाय आ ज्ञान देलाक बाद हुनका किछु आमदके व्यवस्था सेहो सङ्गहि कयल जाय एहिसँ